स्पोर्ट्स स्पोर्ट्सान जे प्लेयर आसतात ते इंजरी जातात त्या टायमार तांकां जी ट्रिटमेंट दिवपाचो आसतात ते डॉक्टर्स सगले ग्रावंडाचेर आसतात तरी आसतना त्या डॉक्टराक डॉक्टरा कडे तर तो ट्रिटमेंट शक्य ना जाल्यार तांकां उपचारा खातीर बरे पुरक्या हॉस्पिटलांत व्हरतात थंयसरूय बीन तांचो तर ट्रिटमेंट जावंक शकना जाल्यार तेंकां बऱ्या पुरक्या बऱ्या हॉस्पिटलांत एअरलिफ्ट करपाची सुद्दां तयारी दवरतात ज्या प्लेयराक इंजरी जावन परत खेळपाक शकना तांकां सरकाराच्या वतिनूय बीन जी सबसिडी आसता ती मेळटा स्टेट सरकार हो सेंट्रलाचो सरकार आसता सगळ्यांच्या वतीन तेकां जी सबसिडी आसा ती मेळटा प्लस तांकां तांच्या परिवाराक जॉबूय दिवपाची सरकार प्रयत्न करता